जोंनि बे जायगायावथ' बे एरियायावथ' लैथो गैया खाथियाव दैमाफोर दङ बेयावहायनो हमनानै लाइयो आरो फानफैयो बे दैमायावहाय ओरैनो सोरबाया ना जेजों सारनानै लाइयो सोरबाया जेखाइफोरजों गुरनानै लाइयो आरो सोरबाया बेबायदिनो फासि जालफोरजोंहाय हमनानै लायो बेफोरखौ लायनानैनो हाथाइ बाजाराव फानहैयो जोंबो बेखौनो बायनानै जायो जोंनि बे जायगायावथ' जोंनि एरियायावहाय हाथाइआ मोनसेल' दङ गिदिरा आरो माखासे फिसा फिसा हाथाइफोर दङ बे गिदिर हाथाइआ बेयाव बेंटल दं बेवहायनो गोबां दस्रा दस्रा दैमाफोरनिफ्राय जायगानिफ्राय माखासे मानसिफ्रा सारनानै गुरनानै लायनानै नाफोरखौ फानफैयो जोङो बिनिफ्रायनो बायनानै जायो आरो जोंनि गामि खाथि खाला ओरैनो फिसा फिसा हाथाइफोर दं बाजारफोर दं बेयावबो गोबां माखासे मानसिफ्रा बिदिनो ना गुरनायफोर सारनायफोरखौ लायनानै फानफैयो मोजांनो लखेलनो बेफोरखौनो जोङो मालाबा मालाबानि समाव ओरै बाजार गिदिराव फैनानै लांफैनानै बायनानै लांनानै जाहैयो आरो बै बाजार फिसाफ्रावबो लायनानै बायनानै जाफैयो गोबां माखा मानसिफ्रानो गोबां खस्थ'जों लायनानै सारनानै फानफैयो जोङो बेखौ बायनानै जायो आरो जोंनि ओरैथ' लैथो होननाय गैया लैथो गैयैखायनो खाथि खाथियाव दैमाफोर दङ फिसा फिसानो बेयावनो गोबां माखासे मानसिफ्रा दाहायनानै बेबायदिनो सारनायफोरजों गुरनायफोरखौ लायनानै फानफैयो जोङो बेखौनो बायनानै जायो